हैलो अज्ज अ'ऊं तुसें ई पंज इंटर नैशनल सिटियें दे नां सनाना चाह्न्नी आं जेह्दे च साढ़ी पैह्ली सिटी आई उठी दुबई ते दूई आई उठी लंदन त्री आई उठी न्यू यार्क सिटी ते चौथी साढ़ी आई उठी बैंकाक ते पञमीं साढ़ी आई उठी पैरिस